मेरे क्षेत्र काशी में अभी स्टेडियम काम चल रहा है इस्टेडियम बन रहा है खेलों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं जगह जगह पे टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं क्रिकेट के बॉलीबॉल के फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट होत हो रहे हैं तो गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके लिए काफ़ी सुविधाएँ भी अवेलेबल हैं